यदि खिलाड़ी आपके क्षेत्र या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खेल खेलते समय घायल हो जाते हैं तो हम उसको अच्छे से जा कर के डॉक्टर को दिखाएँगे ठीक हो जाएगा अगर जैसे नहीं ठीक होता है तो हम उसकी जगह पर खेलेंगे और अपने राज्य का अपने ज़िले का अपने देश का अपने प्रदेश का नाम ऊँचा करेंगे और उस गेम को जीतेंगे और लोगों को दिखाएँगे कि नहीं वो अगर अच्छे से नहीं खेल पाया किसी कारण वजह से उसको चोंट लग गया नहीं सही हुआ तो उसकी जगह पर अगर हम अच्छे से खेल रहे हैं तो हम अपना बेटर देना चाहेंगे कि वो उसकी जगह मतलब कामयाब हो जाए कि मतलब उसके जगह पर हम खेल रहे हैं तो अच्छे से पूरी तरीक़े से वह जीत उस गेम को जीत लेंगे और जैसे हम खेल रहे हैं तो